हम जोमेटोसँ पिज्जा ऑडर कएले रही जकर डिलीवरी अभी तक नहि मिलल आओर पेमेन्ट भी पहिले कएले रही पिज्जाके एहि कारण कोन कारणवश नहि आएल पाएल जे हमर अपडेट दिऔ हमर पइसा रिफण्ड करू